न हेड़ा ॾींहुं त न हूंदा आहिनि जंहिंमें असां चित्र न ठाहिणु चाहियूं छो कि चित्र ठाहिणु आहे ॾाढी सुठी कला आहे ऐं मूंखे मन सां वणंदी आहे जॾहिं बि मूंखे वक़्ति मिलंदो आहे पंहिंजी दिनचर्या मां बि वक़्ति कढी करे मां थोरो घणो ड्रॉइंग कंदी आहियां मूंखे ड्रॉइंग करण जी प्रैरणा सोशल मीडिया खां मिलंदी आहे सोशल मीडिया ते रील्स ॾिसी करे सुठी सुठी कलाकारी ॾिसी करे मूंखे बि मन कंदो आहे कि मां उन वांगुरु ठाहियां और सोशल मीडिया ते यूट्यूब ते ऐं रील्स बे ॿियनि प्लैटफॉर्म ते रील्स ॾिसी करे मूंखे हिननि सां प्रैरणा मिलंदी आहे ऐं पंहिंजी दिनचर्या मां जेतिरो बि वक़्ति मिली सघंदो आहे मां हे पेंटिंग कंदी आहियां रोज़ु त वक़्ति न मिली सघंदो आहे पर जॾहिं बि मिलंदो आहे हफ़्ते में चारि ॾींहुं उन में मां ड्रॉइंग कंदी आहियां मूंखे ड्रॉइंग करणु वणंदो आहे मां यूट्यूब चैनल खोले करे उन तां सि ॾिसी करे सुठी सुठी ड्रॉइंग ठाहींदी आहियां ऐं रंग भरे फ्रैम कराईंदा आहियूं